जैसे खेत खेत आदमी लोग बैल रखते थे दो दो चार चार जोड़ी बैल रखते थे उसे दो बार तीन बार जोताई करते थे खूब तब उसके बाद गोबर की खाद उसमें डालते थे डालकर फिर जोताई करते थे जोताई के बाद फिर जो है खेतों में जितना अधिक से अधिक देशी खाद डालते हैं उतना ही फायदा होता है लेकिन अब देशी खाद के अलावा जो है यूरिया डी ए पी उसमें डालते हैं उसके बाद सल्फर डालते हैं की पैदावार गेहूँ की फसल अच्छी हो या धान की फसल अच्छी हो इसी तरह लोग परेशान रहते हैं अब तो ट्रैक्टर की जोताई से हो हो रही है खेती बाड़ी न की देशी खाद डालते हैं ये भी नहीं करते हैं लोग वही डी ए पी यूरिया ये सब खाद खेतों में पड़ती है अन्न खाने से इंसानों को पता नहीं कितना कितना बीमारियाँ हो जा रही है पहले देशी खाद पड़ती थी खेतों में तब जो है इंसान को कोई बीमारी नहीं होती है और लोग परेशान नहीं होते थे अब तो इतना तेज बीमारियाँ चल रही है इन खादों से खादों के बल से पैदा करने वाले लोग जो है तर तरह तरह की बीमारी पैदा हो रही है ट्रैक्टर की जोताई से कितना नुकसान हो रहा है कोई बैल नहीं रख रहा है न कोई बैल से जोताई कर रहा है न देशी खाद खेतों में डाल रहे हैं इसी तरह लोग परेशान रह रह रहें है न खेत में पैदा हो रही है अधिकतर इतना लोग यूरिया डी ए पी डाल रहे हैं लेकिन कोई खाने में जैसे धान की खेती है उसमें चावल जब धरा कर लोग खाते हैं कोई स्वाद नहीं आ रहा है क्योंकि ये जो डी ए पी खाद पड़ रही है यूरिया डाली जा रही है इससे देशी खाद जैसे गोबर है चूल्हे की राख उपली की रा उपली की यह सब डालते हैं तो कोई बीमारियाँ नहीं होती थीं अब तो इंसान ये सब कुछ डाल नहीं रहे हैं केवल वही झार यूरिया डी ए पी डाल रहे हैं